अहाँकेँ जे छै हम किछु बतैले नहि कोनो प्रकारके सरकारी विद्यालयमे पढ़ाइ नहि होइत छै आओर कोनो ऑनलाइनके व्यवस्था नहि छै प्राइवेटमे जाकऽ बच्चा सभ पढ़ि रहल अइ रहि गेल आ एखन शिक्षा जे नीचाँ जाय रहलैया गरीब बच्चा जे छै कि जाइया आओर विद्यालयमे गेल सरकार जे छै कि भोजनके व्यवस्था कयने छियै भोजन कयलक टिपिन कयलक सरजी सभ जे रहलथि जे हुनका अपन भोजन करै कऽ आ थोड़ेक देर इमहर उमहर अपन जे छै कि पढ़ा सुना देला बहुत गड़बड़ छियै विद्यालयमे जेकि हम अहाँकेँ करब विद्यालयके पढ़ाइ लिखाइ बहुत बहुत निम्न स्तरमे जा रहल अइ गरीबके पास तऽ ओतेक छमता छै नहि सभ मोबाइलके द्वारा जे छै कि पढ़ाइ करैया ताहि लऽ कऽ कोनो प्रकारके पढ़ाइ नहि प्राइवेटमे जाकऽ लोक नाम लिखबैया प्राइवेटमे सेहो बहुत पैसा लगैत छै आओर बात कऽ कऽ कहब जेकि सरकारी विद्यालयमे छै पढ़ाइके जे छै उच्चारण कयल जाउ आओर ढङ्गके व्यवस्था बात कऽ कऽ बहुत ढङ्ग कऽ आयल यऽ बहुत सा बाहरसँ टीचरो सभ एलथि यऽ इएह एलथि यऽ पढ़ाइ लिखाइके बारेमे विद्यालय मे सरकारी विद्यालयमे कोनो प्रकारके विशेष पढ़ाइ लिखाइके ध्यान नहि अइ गरीब बच्चा सभ ऑनलाइनके सजा इएह यऽ आओर ऑनलाइन से कतऽ पढ़तै जेकरा हेतै सहए ने पढ़तै ऑनलाइनमे मोबाइलके द्वारा अपन शिक्षा प्राप्त करैया याद कऽ कऽ आओर अबैया टिशन पर पढ़ैत गरीबताइ अखन जे होइत छै सरकारेके योजना जे बहुत अबैया ओहि योजनाके अन्तर्गत सरकार नीतीश सरकार साइकिल कपड़ा सारा चीज दऽ रहल छथि लेकिन पढ़ाइके मानेमे विद्यालयमे सरकारी विद्यालयमे कोनो प्रकारके पढ़ाइ विशेष रूपी बच्चा सभकेँ नहि देल जाइया आ नहि सिखायल जाइया ओ बच्चा सभ कयलक भोजन करैत अपन घर एलथि बात भेल तहन पुरल शिक्षक सभ सेहो अपना अपना घर गेला इएह कहनाइ अछि जे हमर एहिसँ की कहुँ कऽ कऽ अपन जाउ केओ सँ